रावआनो जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि राव गैयाब्ला मानसे हारिया गावनि सिनायथिखौ होनो हाया लोगोसेनो जों गावनि आंगो रावजों बा बिमानि रावजों जिबायदि जोंनि आसारखान्थि हारिमुफोरखौ गुबुनफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो हायो गुबुन रावजों जोङो बेफोरबादि जोंनि जेनाखि हारिमु बा गावनि आंगो सिनायथि बेफोरखौ होनायाव एसेब्लाबो आख' फाख' जायो दा ओंखायनो मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला रावआ गिबियावनो गोनांथार रावजों राव राव सोलोंनायाव बा राव रोंनायाव जोंहा बाजानाय गैया नाथाय अब्लाबो गावनि बिमानि राव एबा बर' रावआ जोंनि बर' हारिनि हारिमु गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ गुबुननो सिगाङाव सिनायथि होनायाव मैखोम बिहोमा थागोन मानो होनना बुङोब्ला गावनि जेनाखि बाथ्रा बे बाथ्राखौ बा रावखौ जोङो जिहेतु जोनोमनिफ्रायनो मोनो आरो बे बिमानि खुगानिफ्राय मोनथिजेननाय बा रोंजेननाय सोलोंजेननाय बे रावजों जोङो थारैनो गुबुनफोरनि सिगाङाव जोंनि आसारखान्थि हारिमुफोरखौ बुंफोरनानै होनायाव बा बे रावजों जोङो सिनायथि होनायाव गोरलैसिन जायो दा बर' रावा दासिम गोबां जौगाबाय दा बे रावा भारतनि दाइथि फारिलायाव हाबबाय आरो बे रावजोंनो जोङो दासिम गोबांथार थुनलाइ बा बेबायदि बिजाब सोरजिनो हाबाय आरो बेल' नङा जोङो बान्थाबो मोननो हाबाय दा बे रावआ जोंनि गेजेरावल नङा गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेरावबो दासिम ओह गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बर' रावनि सोलोंनायखौ दासिम जोङो गोबांथार माने गुबुन गुबुन फसंथानफोर गायसननानैबो गुबुन हारि माहारिफोरखौ मोनथिहोनो थाखाय जोंनि हारिमुनि फारसे गुवार गेवलां फोथारखौ लाखिनो थाखाय फसंथानफोरखौ गायसन्नाय जादों आरो बे फसंथानफोरनि गेजेरजों बर' रावखौ जोङो मुलुगनि गेजेरावनो मुलुगनि दरबारावनो साबसिन गायसननो थाखाय नाजाबाय थानाय जादोङो दा बेनि थाखाय बर' रावखौ फोथांनाया गिबियावनो बर' मानसिनि बिबान दा बर' रावनि जेनाखि बिहोमा बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया दा बर' रावखौ जायफ्रा बुजिनो हायो जायफ्रा मोनथिनो हायो निसय जोंनि हारिमु जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैखौबो एसेब्लाबो हमदांनो हायो मानोना गावनि रांआ गावनि रावआ जेब्लायबो आंगो दा बे रावआ दाइथि फारिलाइयाव थिसनजानायनि उनावनो जोङो बे रावजों जोंनि आसामनि मावख' बा जोंनि बे बि टि सि काउनसिलनि जे हाबाफारिफोर बा काउनसिलआव रायज्लायनायनि सावरायज्लायनायनि जे मोनसे हाबाफारि बेवहायबो जोङो जानायखौ नुनो मोनदों आरो रावआ जेब्लायबो थांनानै थानांगो मानोना रावआ थांनानै थायोब्लासो जोंनि हारि आरो हारिमुआ थांनानै थागोन दा बे रावजों जोंनि जारिमिना रोखा रोखायै दासिम लिरजाबाय दा गुबुन रावफोरा जेरैबायदि जौगालांदों बा गुबुन रावनि गेजेरजों जेरैहाय गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिलांदों जोंबो बर'फोराबो जुजिनानै नाजानानै बे रावजों मुलुगनि सिगाङाव गावनि गासैबो आसारखान्थि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफोरखौ दिन्थिनो हागोन दा जायखियानो जायाथों मानो बर' रावआ जेब्लायबो थांनानै थाथों आरो जेब्लायबो थांनानै थागोन बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो बुंबावनांगोन जे बे रावजों लिरनाय जानोखि जोंनि हारिमुनि बाथ्रा बे हारिमुनि बाथ्रा बा थुनलाइ सोरजिनाय बे थुनलाइफोरखौ गुबुन रावआव सोलायनानै होयोब्ला आरोबाव जोंनि हारिमु हारिमुखौ साबसिन सिनायथि होनो हाबावगोन लोगोसे बै बर' रोंनाय सुबुंफोरनि थाखाय बर' रावजों जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनायाव गोरलै जागोन दा बेनिखायनो बे समाव बर' रावनि गेजेरजों जानोखि हारिमु बा जोंनि गावनि हारिनि सिनायथिखौ होनायनि जे बिबान बा बे रावजों जोङो जे होनो हायो दा बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै फोजोबबाय